हैलो आं जी नमस्ते म्हाराज बस ठीक ठाक तुस सनाओ अच्छा आं जी आं जी अच्छा जगह इंया थोह्ड़ी सामनै मतलब इनें लोकें ई अच्छा अच्छा भी इयै जेही जगह चाहिदी सामनै एरिया होऐ ना ते लोकें दी आओ जाई अच्छा अच्छा आं सोहां पाने आं ते कन्नै किश त्यार करी लैगे नी माड़ा मुट्टा माड़ा मुट्टा किश त्यार करी लैगे किश बाहरा मंगाई लैगे रेडीमेड अच्छा अच्छा ते बाकी असें ओह् मतलब ऐ नी गोहा थ्होई जाह्ग आं देसी गोहा थ्होई जाह्ग अच्छा पानी आं बूह्टें आस्तै भी पानी चाहिदा होंदा नी मौके दा

अच्छा आं ठीक ऐ भी जल्दी कोला जल्दी करने आं ठीक ऐ नी आं बस बस उआं करना चल ठीक ऐ ठीक ओह् बाद च गल्ल ऐ भी जिस स्हाबै दा चलग चलो अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ भी एह् दिक्खने आं अच्छा अच्छा